आं नोंथांनि द्राइभार खौ फुङावनो बङाइगाव थांनो थाखाय रिजार्ब लादोंमोन नोंथांनि द्राइभार आ मानो फुङावनो सौफैनाय जायाखिसै नोंथाङा नुदोंमोनबा बेखौ फन हरनानै थिनहरदो